पांच तारखो ज्यो म्हाका याद आसात अश्यो हांव आतां सांगता पयली तारीक म्हणजे ज्या दिसा आमचो भारत देश स्वतंत्र जाल्लो पंदरा ऑगस्ट एकोणीशे सत्तेचाळीस दुसरी तारीक ज्या दिसा आमचें गोंय स्वतंत्र जालें गोवा मुक्ती दीन जेका आमी म्हणटा तो एकोणीस डिसेंबर एकुणशे एकसश्ट तिसरी तारीक ज्या दिसा भारतान किंवा आमच्या इंडियेन दुसरी फावट वल्ड कप जिकलो दोन एप्रील दोन हजार इकरा चवथी तारीक जावन आसा म्हाजो जन्म दीस एकवीस एप्रील एकुणीशे सत्त्यायंशीं आनी पांचवी तारीक जावन आसा जो म्हाज्या इश्टाचो किंवां फ्रेंडाचो बड्डे आसा एक जुलय एकोणीशे अठ्ठ्यायंशीं